हमर तऽ प्रिय किताब रहल है गीता क्लासिक किताब आ विन्टेज किताब कॉपी स्पेशल ई सभ तऽ ने हॉर्ड कॉपी खरीदली जे गीता प्रेस जे गोरखपुरके अबैत अछि ओकर हम सभ रखले छी घरमे ओकरेसँ अध्ययन कयली सभ केओ मिलके आ बहुत पहिले किनले रहली अभी हम सभ सम्हालिके पूजाके घरमे रखले छी आ ओकरा जब भी मौका मिलेया तऽ रोज किछु देर बैठिके हम सभ सपरिवार बैठिके अपना पढ़ली ओहिमे हो गेलै रामायण हो गेल ओ सभके कॉपी खरीदले छी किताब जेकरा बैठिके पढ़ली हम सभ आ ओहिके बारेमे अध्ययन कयली ग्रहण कयली जेभी ओहिमे बात कृष्ण भगवान कहले छथिन ओकरा ग्रहण कयली बहुत सारा एहन ज्ञानके बात बतेलथिन अर्जुनके ओ सभ चीजसँ ओ बतेलथिन अर्जुनके बहुत समय पहले आ ओ हम सभ अभी पढ़ैत छी तऽ बहुत एहन चीज हइ ओहिमे जे हमरा सभकेँ अभी लाभदायी होइया बहुत कॉपी सभ एहन हइ जे ओहिमे मतलब खरीदके रखली बहुत सारा किताबके हइ हॉर्ड कॉपी खरीदके रखले छी जेकरा जेना जेना हमनिके टाइम मिलैया तऽ ओकरा अथि पढ़ली उढ़ली बहुत सारा हइ लेकिन हम सभ जब भी टाइम मिललक तखन ई पढ़ली आ लोक घरमे भी जे सभ छथिन ओसभ अपन पढ़ैत छथिन स्पेशल एडिशनके किताब बहुत पहिले एगो खरीदले रहली जेकरा अध्ययन करैत रहली ओहिसँ काफी किछु सिखैके मिलल हमरा सभके जीवनमे आ बहुत किताब पढ़लासँ आदमीके बहुत सारा अइसन ज्ञान उभरिके अबैत छै बाहर जेकि मतलब हर केओके किताब आजके डेटमे पढ़ैके चाही आ अपना जीवनमे ओहि अच्छा चीजके उतारैके भी चाही